होटलबला बाजै छी यौ सएह आहाँके से खाना मङ्गेने रहौं से की सब देलियै से ओहिमे तऽ से भात दालि चावल आर ई मङ्गेने रहौं मटर पनीर आर से समोसा लिट्टी बिरियानी से किछु हेबे नहि करय से एहिमे तऽ आहाँ अभिए खानाके समान देलियै हँ से लऽ जाउ आ सब हमरा जे अथी होत नऽ पनीरके सब्जी पालक आरके से हमरा अथी कैरके से भेजू से आहाँ केत्ते हम पाइ देने छली से आहाँ एहिमे किछु हेबे नहि करय गन से आहाँ तऽ कीसब देली तऽ से पापड़ देली हन आ से आहाँ केत्ते अथी देने पाइ देने छली से आहाँ एतनी अथी देलियै हँ से आहाँ लऽ जाउ से अयमे किछ हेबे नै करए गन सए फेर से अथी कैर के भेजू खाना से पाइ देली हन कि अथी देली हन